جی ہاں میں ویڈیو گیم سے واقف ہی ہوں بالکل صحیح سوال کیا آپ نے جیسے کہ بچپن میں ہم اور آج بھی کھیلا کرتے ہیں کبھی کھیلنے کا موقع ملے تو جیسے ہمارا بچ شوقی تھا مالیو ایک گیم تھا جی میں اسے بہت پسند کیا کرتا تھا اسے کھیلا کرتا تھا آج بھی کھیلتا ہوں جب وقت مل جاتا ہے